रांदप हें फकत बायलांचें काम अशें म्हाका दिसना कारण अशें खंयच सांगिल्लें ना की रांदप फकत बायलांनीच करचें म्हणून आनी अशें खंयचेंच काम नासता की जें बायलांनी हेंच करचें दादल्यांनी तेंच करचें आतां सगळी कडेन सगळी समानता जावपाक लागल्यात आनी दादले सुद्दां बायलां पेक्षा बरें बरें रांदूंक शकता आनी व्हडल्या व्हडल्या हॉटेलांनी सुद्दां दादलेच रांदपी म्हूण आसतात म्हणून अशें म्हाका दिसता की रांदप फकत बायलांनीच करपाक जाय अशें ना आमच्या कुटुंबांत सगळ्या दादल्यांक रांदपाक येता आनी आनी बरें बरें म्हणजें आमच्या पेक्षा सुद्दां ते बरे जेवण करतात बायलांक सुद्दां एक दीस रुचीक बदल जाता त्या निमतान एक दीस आराम मेळटा सो म्हाका अशें दिसता की प्रत्येक घरांत एक दीस तरी दादल्यांनी जेवण करचें आनी बायलांक मातसो आराम दिवचो